जेह्ड़ी पेंटिंग हल्लें मसां स्टार्ट करा दे ऐं में बस उ'नेंगी इ'यो अडवाईस देना चाह्गी कि ओह् जेह्ड़ी पेंटिंग ऐ पैहली गल्ल ते एह् ऐ जियां तोआड़ा मन करदा तुस ओह् बनाओ तां गै थुआनूं मजा आना क्योंकि एह् इक कला ऐ कला गी तुस बेहतर तां गै बनाई सकदे जे अगर तुस उसी टाईम देगे इक ते तोआनू टाईम देना बड़ा जरूरी ऐ होर दूई जेह्ड़ी गल्ल ऐ उस कला गी टाईम बी देना ते अगर कन्नै तोआनू लगदा ऐ कि तुसें उसी इक अपने रोजगार दा माध्यम बनाना ऐ तां तुस ओह्दे च जरूर कोई डिग्री शिग्री करो ते सब तो पैह्लें तुसें कोई बी कम्म करना ऐ ते ओह्दे बेसिक पर जाना पौंदा ऐ ते अगर तुसें प्रोफैशनली उसी स्टार्ट करना जां अपने ऐज़ ए हॉब्बी बी करना तां बी तुस जरूर ट्रेनिंग सैंटर जाई सकदे ओ